नमस्ते अरे बहुत सारा है गेंदा का गुलाब का और कमल का नींबू का सिलफर का कौन सा लेंगी पसंद करेंगी आप ठीक है ले लीजिए एक पौधे का तब पाँच रुपये आपको कितना लेना है ठीक है आ जाइए आपको तीन रुपये पर पड़ेगा ठीक है ले लेना

और कोई पौधा नहीं ना चाहिए ठीक है है हमारे पास हम दे देंगे पैसा मतलब अच्छे से रेट लोट लगा के और ये किसी मतलब पेड़ ओड़ नही ना चाहिए सब्जी ओब्जी का इमली का भी पेड़ हमारे पास बहुत ज्यादा है आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा हाँ वो दस रुपये दस रुपये का एक पेड़ ठीक है कल आपको आ जाइएगा हमारे घर हम दे देंगे अच्छे से रेट लगा के कब आएँगी हाँ दोपहर में आइएगा क्योंकि हम नहीं रहते हैं हम घर पर ठीक है आइएगा तो फ़ोन करिएगा और वो सब्जी ओब्जी का नहीं ना सब्जी ओब्जी का भी है हमारे पास

सब्जी का है सात रुपये ठीक है ले लेना सब्जी का भी नमस्ते